जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल हा दादा असांखे आहिनि हा शादीअ में कपिड़ा खपनि शादीअ लाइ हुन में कुझु ॾे वठि बि करिणी आहे त वठणु आहे साम्हूं सिॿाइ डींदव सही रेट में हुजनि हा त ॾे वठि में हा माण्हू पूरी सारी कपिड़े जी कंदा अहिनि पूरा सारा ॾे वठि जे लाइ हा हा या या भई मटेरियल वठूं या तयारु में वठूं त हा हा ड्रेस बि खपे ऐं लेडीस ड्रेस बि खपे ऐं जेन्स में बि खपे छो हा अच्छा हा हा हा सही सही बि हुजे हुनखां पोइ बि सही थोरो सुठो बि हुजे हीअ कलर वग़ैरह सुठो हुजे जीअं हा हा हा हा हा चादरु बादर बि रखंदा अहियो छा चादरूं रखंदा अहियो हा त कहिड़ा कवर चादरुनि सां मिक्स हूंदा आहिनि के न ऐं शादीअ में ॾियण लाइ खपनि हा हा पोइ वरी हा